रोटी करण जो त मूंखे बचपन खां ई शौंक़ु हूंदो हुयो मां कहिड़ी न कहिड़ी आइटम कहिड़ी न कहिड़ी डिश नई रोज़ु ठाहींदी रहंदी हुअमि त हुन में मुंहिंजो इंट्रस्ट वधंदो रहियो हुन में मुंहिंजी ॾाॾी ऐं मुंजी माउ ॿिन्हिनि जो ॾाढो सपोट हुयो मूंखे रोज़ु सुठी सुठी डिशियूं ठाहे खाराईंदी हुयूं ऐं मूंखे चैलेंज बि कंदियूं हुयूं की असां जेकी शइ ठाही आहे उन में ॿुधाए कहिड़ा कहिड़ा मसाला कहिड़ी कहिड़ी शयूं पयल आहिनि त मां बि उन्हनि जो चैलेंज पूरो करण लाइ आइटमूं ठाहिण जी कोशिशि कंदी रहंदी हुयमि मूंखे हर शइ जो अनुभव मिले ई उन जे लाइ मां कोशिशि कंदी रहंदी हुयमि ऐं मूंखे इन ॻाल्हि में प्रोत्साहन बि मिलंदो हुयो हीअं मुंहिंजे लाइफ़ में मुंहिंजे जीवन में मुंहिंजी ॾाॾीअ जो ऐं मुंहिंजी माउ जो ॾाढो महत्त्व आहे हुननि जी हर शइ ऐं ॻाल्हियूं सिखाइण जो तरीक़ो ॾाढो सुठो हुयो ॾाढो अलॻि हूंदो हुयो मुंहिंजे बचपन जा सिखियल अनुभव मूंखे पंहिंजे हाणे जे वर्तमान जीवन में ॾाढा ज़रूरी लॻंदा आहिनि मुंहिंजी माउ ऐं मुंजी ॾाॾी मुंहिंजे लाइ प्रेरणा रुप आहिनि जय झूलेलाल